शीत कडी भाजी नुस्तें रोस मागीर दाळ सासव मागीर आमट टीक हुमण तांबडी भाजी दुदयाची भाजी दुदी भाजी मागीर शिरो खीर मागीर भाकऱ्यो चपाती सुके किसमोर आमट तीक बटाटा कापां केळ्या कापां मागीर सामोसा वडा डोसा पाव मागीर खारें मागीर पुलाव बिरयानी सार मागीर चटणी सोलकडी शाकोती लोणचे मणगणे आम वायंग्या भाजी खतखतें मागीर टमाटाचें सार ऑमलेट मागीर मुस्का भाजी सुंगटां फ्रा सुंगटां सुके सुंगटा फ्राय

उपी

पातोळ्यो नेवऱ्यो शंकरपाळी आमाडे रोस मागीर बिमला लोणचें फोव मागीर नुस्त नुसत्या लोणचें मागीर आम्या लोणचें खारें सासव गोडशे आनी